आंनि सहराव थानानै आं मोजां मोनो मानोना जोंनि गामि ओनसोलाव बारहावा जानाय थानाय गासैबो मोजां बेफोरनि थाखायनो आं गामिखौ आंनि टाउन सहरखौ मोजां मोनो